ते जि'यां मिगी डांस करने दा बड़ा शौंक ऐ ते अगर में गाने दी गल्ल करां अगर ते डोगरी गाने हिमाचली गाने भांगड़ा होई गेआ जियां भांगड़ा मतलब पंजाबी गाने पंजाबी गाने पर भांगड़ा ते मिगी बड़ा पसंद ऐ होर फिल्मी गाने होई गे मतलब कोई बी गाना अगर होए ते बस डांस करना मिगी बड़ा पसंद ऐ गाना चाहे तुस जो मर्जी लाओ खास करियै एह् भांगड़ा होई गेआ मिगी बड़ा पसंद ऐ पंजाबी गाने जेह्ड़े ऐ न ओह् मतलब मिगी बडे जैदा शैल लगदे एह् इंगलिश गाने पर बी में डांस करी लैन्ना होना ते हिमाचली जेह्ड़े गाने होंदे न एह् बी मतलब दिल खुश करी लैंदे न इं'दे बिच बी डांस करने दा अपना गै इक मज़ा ऐ खासकर जि'यां में सनाया हा मिगी पंजाबी गाने बड़े पसंद ऐ डोगरी बी वैसे अच्छे होंदे न जि'यां अपने चमन लैह्री उं'दे गाने ओह्दे बाद वर्षा जम्वाल हुंदे गाने हां इं'दे गाने मिगी बढे शैल लगदे